मां कला हिकु अहिड़ी शइ आहे की सभिनी जे मन में हू मनु अंदरु में कला हूंदी आहे हर कोई पंहिंजे हर तरह सां कला पंहिंजे वीचारनि सां कंदो आहे कोई ठाहे करे ॾेखारींदो आहे कोई पंहिंजे मन में करे ॾेखारींदो आहे जीअं मूर्ति वारो आहे हिकु मूर्ति वारो आहे कोई जीअं भोलेनाथ जी मूर्ति कोई ठाहींदो आहे कोई गणेश भॻवान जी मूर्ति ठाहींदो आहे कोई दुर्गा माता जी मूर्ति ठाहींदो आहे जीअं कोई दुर्गा माता जी कुंभरु ठाहींदो आहे उहो बि मन सां ठाहींदो आहे उहो सोचींदो आहे मां सॼी सवी भावना सॼी सभु कुझु पंहिंजे दिलि सां उहे हुन में विझी सघंदो आहे सभु कुझु और मिट्टी ठाहींदो मिट्टी जी आहे मगरि हुन में एतिरी सुठी ठाहे सघंदो आहे पंहिंजी सॼी महिनत लॻाए सघंदो आहे सचे मन सां ठाहींदो आहे और हुनखे रंगे वंगे करे एतिरी सुठी ठाहे रखंदो आहे जॾहिं ॾिसण वेंदा आहियूं असां त इएं लॻंदो आहे कि ॼाण हुन असांसां उथी करे ॻाल्हाईंदी इअं माता इएं लॻंदो आहे कि असांजे मन में भाएजी वेंदी आहे हुनखे ॾिसी करे अखियुनि में जीअं लॻदो आहे कि असां सां ॻाल्हाए थी माता इअं लॻदो आहे और असां बि कॾहिं कॾदिं उदास हूंदा आहियूं त असां सोचींदा आहियूं की छा कयूं मांजे मन में ईंदो आहे कि हलु कुझु न कुझु कयां वेही करे मां बि खणी करे कापी पेंसिल वेही रहंदी आहे और ड्रॉइंग ठाहे वठंदी आहे उन्हनि जे पंहिंजे सॼो हुन में पंहिंजो ॾेखारे सघंदी आहे कि मां छो उदास आहियां छा आहियां हुन में पंहिंजो दर्शाए सघंदी आहियां कुझु बि ठाहे सघंदी आहे जेको बि जेको बि समुझ में ईंदो आहे मांखे ऐं थोरो मनु हलको थी वेंदो आहे मांजो इएं ई थोरो ठाहे करे इएं लॻंदो आहे कि मां सभु कुझु हिन में न्योछावर करे छॾियो मांजो मनु हलको थी वियो हिक इअं कला आहे माण्हू जी इन्हीअ लाइ सभिनी खे पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां कला ॾेखारींदा आहिनि कोई कीअं ॾेखारींदो आहे कोई कीअं दर्शाए ॾेखारींदो आहे बसि एतिरो ई चविणो हुओ मांखे